साढ़ी पैह्ली कंटरी दा नांऽ आया जित्थै अस रौंह्दे हे ओह्दा आया इंडिया ते दुई कंटरी दा आया कनेडा ते त्री दा आया आस्ट्रेलिया ते चौथी दा आया श्री लंका ते पंजमी दा आया चाइना